जोंनि गामियाव एन एम आरो आसा फोरजों निउट्रिस'न डे खुङो मानोना बिसोरो जोंनि गथ'फोरखौ पलिय' एबा टि टि बिजि लानो थाखाय बुंफैयो बेवहाय जोङो जोंनि गथ'फोरखौ मोजाङै जोथोन लानांगौ जोथोन लानाय माने जोङो जोनोम जानायनि उनाव बिजि थुनांगौ बेयो बिगुरनि बेराम बे सिजिनि उनाव जोङो टि टि थुनानै लानांगौ जोंनि देहानि गथ'फोरनि देहानि थाखाय गासैबो बिजिफोरखौ थुनानै लाजोबनांगौ बिमाफोरा गाव गावनि गथ'फोरखौ जोथोनै लानो थाखाय आरो टिन नय माससिम बिजिखौ मान्थलि थुनानै जेब्ला टिन फास बोसोर जाहैयो अब्ला आरो बिजिखौ लाबावनांगौ मानोना पलिय' बिजि लायाबा टि टि बिजि लायाब्ला गाव गावनि गथ'फोरा सोरबा मेगन खाना सोरबा आथिं लेंग्रा बायदि रोखोम बिगुरनि बेमार जायो बेनिखायनो जों जोंनि गथ'फोरखौ देहानि रैखाथिनि थाखाय पलिय' दौनाय आरो टि टि बिजि होनाय बेफोरखौ गासैबो रोखोमनि बिजिखौ लाजोबनांगौ